हेलो अपना रेस्टोरेन्ट से बोल रहे हैं हाँ जी मुझे एक डिश ऑर्डर करना है मुझे थाली भी ऑर्डर करना है और पिज्जा भी ऑर्डर करना है तो कितनी देर में आ जाएगा हाँ जी मैं कैश ऑन डिलिवरी लेना पसंद करूंगी और मैं अपनी लोकेशन आपको सेंड करती हूँ तो जिसमें एक पिज्जा एक फुल थाली मैं ऑर्डर कर रही हूँ जो कि मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए ओके ओके मैं आपको लोकेशन सेंड करती हूँ जी ओके थैंक यू